खुला पानिमे हेलयके दौरान जे छै सुरक्षित रहैके जे छै ई तरीका यए जे ओहिमे जे छै सावधानी बरतू या जतय अथी जे छै रेतीला जगह यए ओहिठिमा जे छै ओकर मिट्टी जे छै ठोस रहैए ओहिमे जे छै दलदल नहि रहैए ओहिमे जे छै फँसैके चांस कम रहैए आ एहन जगहपर तैराकी करबाक चाही या अथी जे छै तैरबाक चाही जतय जे छै फिसलैके डर कम हो आ ओना तऽ अथी जे छै जतय फिसलन चट्टान हुए ओतय जे छै ओकरासँ दूरी बनबाके रहबाक चाही